میری سب سے دلچسپی دورہ جو جگہ جو میں گھومنے کے لیے گیا تھا وہ میں اپنی کالج ٹرپ جو ذاکر حسین کالج سے میری ٹرپ گئی تھی جہاں گئی تھی آگرہ وہ میں کس مقصد سے اس لیے گیا تھا کہ وہاں میں گھومنے کے مقصد سے گیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ بس کا مزہ جانے کا مزہ وہاں آگرہ پہ گھومنے کا مزہ مطلب اتنا لطف اٹھایے اتنے مزہ کیے میں نے بہت مزہ آیا اور وہاں میں نے دیکھا جو شاہجہاں نے جو تاج محل میں جو خوبصورتی اس نے وہاں بیان کی ہے وہ میں دیکھنے گیا وہاں بہت مزہ آیا میں اپنے دوستوں کے ساتھ بہت مزے کیے اصلی سفر کا مزہ جو بس میں جو آیا جو ہم نے مزے کیے جانے کے سفر میں جو مقرر وقت جو تھا ہمارا جو ہم نے وقت گزارا اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہم گھومے انجوائے کیا بہت مزہ کیا ہم نے وہاں پہ اور آگرہ کی جو خوبصورتی میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا وہ وہاں پہ دیکھنے ہی میں مزہ وہ مزہ دیکھ کے جو مزہ ہے نا وہ کسی چیز میں مزہ نہیں اور ذاکر حسین کالج سے جو میں اپنی ٹرپ جو آگرہ میں گیا تھا وہ ہماری پہلی ٹرپ تھی دوسری تو ہوتی مشکل ہی ہے اور دوسری ٹرپ پہلی ٹرپ میں ہم نے اتنے مزے کیے اتنا مزہ آیا ہمارے میں اور ہم اور میں آپ کو بھی یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ بھی اپنے کالج ٹرپ پر کہیں نہ کہیں گھومنے جاؤ اپنے کالج منالی لے کے جائیں یا آگرہ کہیں بھی تو آپ کو بھی میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ بھی اپنے کالج لائف کو انجوائے کریں اور وہاں پہ ان کی ٹرپ کو جوائن کریں